हेलो हँ हँ हेलो

जी हँ कतेक करीब लेब कुरसी

हँ हँ हँ हँ हँ जी जी जी

हँ हँ सुनू ने जेहन अहाँ लेब ने अहाँ ओहने दाम भेट जायत की बुझलियै मुदा जतेक बढ़िआँ लेब बढ़िआँ दाम होयत जतेक साधारण लेब साधारण दाम होयत मुदा अहाँ आएब ने तऽ रेट नीक अहाँकेँ भऽ जायत की बुझलियै अहाँ अपने लोक छी ने की बुझलियै हँ तैँ जे अहाँ देबै ने हमरो घटा नहि लगबाक चाही अहूँ बुझिते छी की बुझलियै आँय बढ़हीके खर्चा फेर अहाँकेँ लकड़ीके खर्चा से सभ लगिते छै तैँ कहलहुँ

जी सुनू हम एक हजार टाका कम कऽ देब अपन लोक छी एक हजारसँ फाजिल कियाकि अहाँ हँ शिशोके एकदम एकदम प्योर शिशो रहत एकदम जाहिमे एको रत्ती मिलायल नहि रहत हँ हँ हँ नहि नहि नहि लेबै तऽ हमरा जे अहाँ रङ्ग कहबै से भऽ जायत की बुझलियै नहि इएह नहि इएह इएहमे भऽ जायत की बुझलियै नओ हजारमे भऽ जायत अपन अहाँ सामान लऽ जायब ठेलासँ आब जाहिसँ अहाँ लऽ जायब की बुझलियै एकर हमर दोकान अछि पाही बैंक अछि ने

हँ अबैए सही भऽ गेल